दस हज़ार दो सौ पचपन निन्यानवे हज़ार नौ सौ अठावन सत्तर हज़ार पाँच सौ बयालीस तिरपन हज़ार दो सौ बीस तेईस हज़ार चार सौ तिरपन